نہیں ایسا سامنا تو نہیں کرنا پڑا ہمیں لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ جو ہمیں سرکاری عہدے پہ تعینات پولیس والا یا کوئی وکیل ٹکرایا ہے وہ کافی ایماندار تھا تو ایک گھٹنا ہمارے ساتھ ہوئی تھی جب ہم متھرا جا رہے تھے تب ہم نے جو ہے بیچ سڑک پہ ایک پیڑ تھا تو پیڑ کے لیفٹ سے ہمیں جانا چاہیے تھا ایکچولی وہاں ڈیوائیڈر نہیں تھا پر جب ہم لیفٹ سے نک لیفٹ کی جگہ ہم نے سوچا یہ تو پیڑ ہے تو وہاں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا لیفٹ سائیڈ میں ہم رائٹ سے نکلے ہیں اور ہمیں رائٹ ٹرن ہم نے لے لیا تو ہمیں ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ دیا اور ہماری گاڑی رکوا لی اور اس کے جو شولڈر پہ جو ایک کیمرا بھی لگا ہوا تھا تو ہم نے اس سے بات چیت کری ہم نے کہا کہ یہاں تو پانی بھرا ہوا ہے اور ہم نے رائٹ لے کے ہی رائٹ لیا ہے تو ایسے میں ہمارا چلان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سڑک نہیں ہے اس سائیڈ تو اس نے یہ بولا کہ سر سڑک ہے تھوڑی سی وہاں پر پانی ضرور ہے پر آپ کو لیفٹ سے ہی رائٹ میں آنا چاہیے تھا آپ کی یہ غلطی ہے اور آپ کو اس کا جو ہے نا فائن بھگتنا پڑے گا تو ہم نے جو ہے اس کو کافی جو ہے ریکویسٹ کی کہ بھائی اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بھی گاڑیاں آ رہی ہے آپ ان کا چلان کر لیجیے تو اس نے یہ بولا کہ سر رول از رول سب کے لیے ایکول ہے اور آپ چاہے کہ یہاں جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں ہم کسی کی گاڑی بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو میرے سامنے ہی جو ہے ایک پولیس والے کی گاڑی بھی نکلی تھی اس نے اس کو بھی رکوایا اور چلان کیا تو ہم سے بھی اس نے چلان لیا تو اس طرح کی گھٹنا ضرور ہوئی ہے تو ہم نے کافی اچھا ایکسپیرئنس رہا تھا سرکاری عہدے پہ تعینات پولیس والوں کے ساتھ